جی نہیں میں نے کبھی کسی بھی تہوار یا مذہبی مواقع کے لیے دیوتاؤں کے بت نہیں بنائے اس لیے میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا تجربہ کیسا ہوتا ہے معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا اس لیے کہ میں نے ان سب یہ سارے کام میں نے کبھی کیے ہی نہیں ہیں